आंनि बायदिब्ला मानसिया मोजां फरायनाय जाब्ला नेमखान्थिफोरजों सोलिनाय मोजां आखुनि जायोबो खायफाया आरो खायफाया जायाबो मानोना गोबां गेदेर गेदेर फरायनानै आरो गोबां गेदेर मानसि जानानै जेरै डक्टर इन्जिनियार बायदि जानानैबो जोंनि सुबुंफोरा गोबां संसारनि नेमखान्थिफोरखौ मोजाङैनो आब्रुथियैनो खालामलाङा आरो जोंनि संसाराव बेसोरो गोहोम खोख्लैनो हाया मानोना बेसोरो गोबां गोबां गेदेर फरायनानैब्लाबो संसारनि नेमखान्थि आरो बायदि न'खरनि नेमखान्थिफोरजों सरजाबनानै सोलिनो हाया आरो बेसोरनि आखुफोरा मोजांबो जाजोबाबो जानो हागौ आरो खायफानि आखुवा मोजांबो जानो हागौ मानोना गासिबो गाज्रि आरो गाज्रिबो मोजां बिदिथ' थाजोबखाया मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासैबो मोजां आरो गासैबो गाज्रि बिदिथ' नङा खायफाया मोजां आरो खायफाया गाज्रि थागोन जायनि जाहोनाव मोनसे न'खराव गोबां गेदेर गेदेर फरायनाय आरो गोबां फरायै मानसि दङब्लाबो जानो हागौ फरायनाय न'खरनिजों फरायि न'खरावबो सुखुसिन जानो हागौ मानोना बिसोरो बुजिनाय आरो बेसोरो गोबां नेमखान्थिफोरखौ सोलिलांनो हागौ बा आरो बे फरायनाय आरो डक्टर मानसिया गावनि नेमजों थांनानै न'खरनि नेमखौ लाखियाबालानो आरो न'खरजों सोलिनो हायाबालानो न'खरनि फारसे गोबां गोरोन्थिबो खालामफ्लांनो हागौ जायनि जाउनाव जोंनि माने आंनि बायदिब्ला फरायनाय जाब्ला नेमखान्थिफोरजों सोलिनाय जायोबो आरो जायाबो मानोना मानसिफोरा गासिबो समान नङा आरो मानसिनि साननाया गासिनाबो एखे नङा